جی ڈرائنگ کا کئی مرتبہ الحمد للہ سامنا ہوا ہے اور بڑی معنی خیز ڈرائنگ ہوتی ہیں اور ایک ڈرائنگ ان میں سے یہ ہے کہ ہم کو استاذ صاحب پڑھا رہے تھے عربی ادب کے میرا عربی عربی ادب لٹریچر عربک لٹریچر کے پیریڈ میں استاذ صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے وہ ڈرائنگ سے متعلق بنگال بھوپال گیس ٹریجڈی سے متعلق ڈرائنگ تھی اس ڈرائنگ میں ایک بچہ ہے اپنی ماں کی گود میں اور اس دونوں کے حواس باختہ ہیں اور اور اسی تصویر میں چند لوگ ہیں جو بھاگ رہے ہیں اور بہت ہولناک منظر ہے یہ اس اس حادثہ کی اس حادثہ کی سنسیرٹی کو ظاہر کرتا ہے اور ایک اور ڈرائنگ ہے جس میں اے ایک ایک مزدور ماں ہے جس نے چار پائی سے اپنے دوپٹہ کو باندھا ہوا ہے اور اس بندھے ہوئے دوپٹے کے اندر اپنے بچہ کو لٹا دیا ہے وہ اس اس بچہ کے لیے جھولا بن گیا ہے بہت بہت خوبصورت ڈرائنگ اور اس طرح کی بہت سا اور بھی کئی ڈرائنگس ہیں جو جو انوائرمنٹ کو درشاتی ہیں انوائرمنٹ کو ظاہر کرتی ہیں انوائرمنٹ کی خوبصو خوبصور خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں